हमारे यहाँ एक बिनानी कॉलेज है और एक महाविद्यालय है और बच्चों को सर्वजनिक और तकनीकी शिक्षा दी जाती है और और आठ की शिक्षा जो हमारे बच्चों को दी जाती है